देखिऔ क्रिकेटके तऽ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकर बहुत महत्व अथी छै विख्यात भारतके लेकिन फुटबॉल जेकि पहिने बहुत अथी फुटबॉल खेल होइत रहै ओ आब विलुप्त भेल जा रहल यऽ आ ओकरा प्रोत्साहनके वास्ते फुटबॉल प्रोत्साहनकेँ वास्ते सरकारके एहि पर ध्यान देबाक चाही जे अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर फुटबॉल एकटा एहन खेल रहै जे सिमित ओकर टाइम रहै पैतालीस मिनट या डेढ़ घण्टाके समय रहै ओ ओतबे देर लोक खेलाइत रहै आ क्रिकेट तऽ भरि दिन ओहिमे ओझरायल रहैए सब धिआ पुता सब समयके बर्बाद होइ छै ताहि दुआरे फुटबॉल खेल हमरा पसन्द यऽ ओहिमे शारीरिक विकास सेहो होइत रहै दौड़ धुप होइत रहै तऽ फुटबॉल पर सरकारकेँ ध्यान देबाक छै